بچوں کو گیم کھیلنے سے بہت موبائل میں گیم کھیلنے سے دیکھنے سے بہت ہی نقصان آتا ہے بچوں کو آنکھ پہ اثر پڑتا ہے جیسے کہ آنکھ پہ اثر پڑنے سے ایک آنکھ ڈیڑھ باڑ ہو جاتا ہے گردن سوتے سوتے دیکھنے سے ایک باگھ طرف دیکھنے سے گردن ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور بچے کو بہت ہی اثر پڑتا ہے گیم کھیلنے سے اس لیے بچے کو زیادہ تر گیم نہیں کھیلنا چاہیے موبائل نہیں دیکھنا چاہیے موبائل دیکھنے سے ہی بچے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے بچے کے بچے کو صحت کے لیے موائل نہیں چلانا چاہیے موائل سے دور رہنا چاہیے یہ ماں باپ کو اس کا احتیاط کرنا چاہیے بچے کو بچے کو زیادہ تر موبائل سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ بچے کے آنکھ پہ اثر پڑتا آنکھ ہے آنکھ کے اثر کے کارن صحت پہ پڑتا ہے آنکھ چشمہ لگ جاتا ہے بچے کے لیے یہ صحیح نہیں ہے بچے کو گردن ٹیڑھا ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو بچے کو زیادہ تر موائل سے دور رہنا چاہیے موائل نہیں چلانا چاہیے آج کل موائل میں بچے گیم بہت کھیلتے ہیں اسی لیے گیم سے دور رہنا چاہیے یہ سب سے بچے کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے تو ماں باپ کو ہی سوچنا چاہیے جے بچے کو یہ سب سے دور رکھنے کے لیے کرنے چاہیے موائل سے دور رہنا ہی چاہیے موائل میں گیم کھیلنے سے ہی بچے کو آنکھ پہ اثر ہوتا ہے آنکھ اندھا ہو جاتا ہے